जी आं जरूर जी जेह्डि़यां पेंटिंग गी लेइयै ड्राइंग गी लेइयै पोस्टर मेकिंग गी लेइयै जिन्ने बी जेह्ड़े बी ऐ न साढ़े कॉम्पिटिशन होंदे न ओह्दे च अस रलियै मलियै जेह्ड़ा ऐ बहुत ही उत्साह कन्नै जेह्ड़ा ऐ भाग लैन्ने आं में बहुत सारे जेह्ड़े हैन प्राइज जित्ते हैन हाल गै कल मेरा पोस्टर कॉम्पिटिशन ऐ जेह्ड़ा जम्मू यूनिवर्सिटी च होएआ जम्मू यूनिवर्सिटी बी पंज ऐतवार जेह्ड़े हैन में ते मेरे कन्ने जेह्ड़ियां दो चार कुड़ियां हैन जेह्ड़ियां न गेदियां न पोस्टर मेकिंग पेंटिंग लेई कन्नै गे रंगोली मेकिंग लेई में डिस्ट्रिक्ट लैबल पर फर्स्ट प्राईज जेह्ड़े हैन दो जित्ते दे हैन पेंटिंग कॉम्पिटिशन उप्पर ते कन्नै बहुत खुशी दी गल्ल ओह् ऐ एह् है कि बहुत गे चंगा लगदा ऐ साढ़े डी सी मैम उसलै इंदू मैम होंदे हे उंदे कोला मिगी ट्राफी थ्होई ही ते जेह्ड़े ए सी आर सर हे ओह् बहुत ही चंगे हे उनें मिगी बड़े गै प्यार कन्नै ट्रीट कीत्ता हा मिगी ओह् दिन अजें धोड़ी कदें नेई भूलदा ऐ अदूं में कालेज दे फर्स्ट समिस्टर च ऐ ही ते साढ़े साढ़े बीर साढ़े बरासत थीम दे अंडर जेह्ड़ा ऐ अजादी दे अमृत महोत्सव दे चलदे दे समें जेह्ड़ा ऐ साढ़े बीर साढ़े बरासत च असें इक पोर्टर पोर्टरेड बनाने लेई आखेदा हा जो बी थोआड़ी मर्जी होवै एह् में ओह्दे लेई जेह्ड़ा ऐ जोरावर सिंह जी गी चुनेआ ते उंदा पोटर्रेड बनाया हा अपने कालेज थमां मेरी सलैक्शन होई ही ते जेह्ड़ा ऐ अग्गें गेई ते साढ़ा जेह्ड़ा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट दा जेह्ड़ा ऐ ओह् कॉम्पिटिशन होएआ हा ते फर्स्ट प्राइज जेह्ड़ा हा ओह् थ्होआ हा ते ओह् दिन में अज्ज दी ध्याड़ी धोड़ी बहुत गै प्राइज जित्ते ऐसी गल्ल नेईं ऐ कालेज च स्कूल दे टाइम बड़े प्राइज जित्ते ओह् प्राइज दी जेह्ड़ी गल्ल ऐ ओह् किश बक्खरी गै गल्ल बक्खरी गै ऐ ही पूरे डिस्ट्रिक्ट च नम्बर वन औने दी खुशी ओ बड़ी गै जैदा चंगी ही ते कन्नै गै नेशनल नेईं आक्खी सकनियां ते इंटरनेशनल अवार्ड में इक जित्ते दा ऐ इंटरनेशनल अवार्ड में इक जित्ते दा ऐ ओह् बैस्ट इनोवेटिव आइडिआ दा जेह्ड़ा फर्स्ट इनोवेटिव माइंड दा जेह्ड़ा ऐ इंटरनेशनल कांफ्रेंस साढ़े कालेज च होई ही साईंस दी इंटरनेशनल कांफ्रेंस च में इक स्टाल लाए दा हा ओह्दे च में इक स्टाल लाए दा हा ओह् दे करिये जेह्ड़ा में अपनी पेंटिंग दा स्टाल लाया हा जित्थै मेरे स्कैचिस डिस्पले कीत्ते हे जेह्ड़ियां में पेंटिंगा बनाई दियां हियां ओह् जेह्ड़े पोस्टर में अज्ज धोड़ी साईंस दे रिलेटड बनाए हे ओह् सारे जेह्ड़े हैन में उत्थै लाए हे ओह्दे करियै में इक बैस्ट इनोबेटिब माईंड दा जेह्ड़ा ऐ ओह् अवार्ड अवार्ड थ्होआ हा साढ़े इंटरनेशनल कांफ्रेंस दौरान जित्थै साढ़े कन्नै जर्मनी ते फ्रांस ते जेह्ड़े साईंसटिस्ट ओह बी जुड़े दे ऐ हे ऑनलाइन माध्यम थमां होर बी बड़े सारे एक्सपिरिंस ऐसे ऐ न असें गी बड़ा किश सिखने गी मिलदा ऐ असेंगी भद्रवाह जेह्ड़ा भद्रवाह साढ़ा इक कैंप लगेआ हा थोह्ड़ी देर पैह्ले गे उत्थै असें रंगोली बनाई ही पोस्टर बनाए हे उत्थै असें प्राईज बी जित्ते आंदे हे ओह् एक्सपिरिंस रेह् हे भद्रवाह असें जेह्ड़ा कैंप जाईन कीत्ता ओह्दा जेह्ड़ा ऐ हा ओह् बड़ा गै यूथ फैस्टिवल ऐ हा साढ़ा इक यूथ संगम फैस्टिवल ओह्दे अंडर गे हे बड़ा किश सिक्खने गी मिलदा ते बड़ा असें थां थां पर जेह्ड़े हैन ओह् कॉम्पिटिशन जेह्ड़े हैन कीत्ते दे हैन में बोल पेंटिंग बी करनियां ओह्दे च में अपने कालेज च कालेज च अपने फर्स्ट प्राईज जेह्ड़ा ऐ हासल कित्ता हा एन एस एस दे इक कॉम्पिटिशन दे दौरान ओह् एन एस एस कैडिडेट ऐ ओह्दे ओह्दे कोला केह् हे कि अप्रचुनिटियां अग्गें जान दे जेह्ड़े मौके मिलदे ते अस इक बी मौका नेई गवानेआं ते बड़ा किश सिक्खनेआं इ'नें सारे थां थां उप्पर जाइयै कम्पीट करने थमां बड़ा किश सिक्खनेआं